جی جی جی شاہ نواز جی سے بات ہو رہی ہے آپ کی جی جی آٹو ڈرائیور جلال گڑھ ہاں جلال گڑھ قلع کب جانا ہے آپ کو کتنے لوگ ہیں آپ لوگ چار لوگ تو ہمارے آٹو میں آپ کا چھ لوگ آ سکتے ہیں چار لوگ ہیں تو بک کروانا ہے آپ کو تو تو پرائز آپ کا جو اس کی قیمت ہوگی جلال گڑھ قلع آنے سے لے کر کے جانے تک وہ سم آپ کو پڑ جائے گا ہزار روپے اصل میں کیا ہے نا دوری بھی ہے وہ آؤٹ آؤٹ پڑتا ہے باہری علاقہ پڑتا ہے تھوڑا سا اندر جانا پڑتا ہے نا لیکن دس کلو میٹر تو ہے لیکن یہ کہ ابھی جانتے ہیں کہ پیٹرول کا بھی دام بڑھا ہوا ہے یہ سب دام بڑھا ہوا ہے سب مارا ماری چل رہا ہے ہزار روپیہ آپ لوگ وزٹ وزٹ کرنے جا رہے ہیں دیکھنے جا رہے ہیں اتنا تو کر ہی سکتے ہیں آٹھ سو روپے کچھ اور بڑھا دیجیے نا آپ کی بات رہے نا ہماری بات رہے نو سو روپے دے دجیئے چلیے دوسرا ڈرائیور تیار ہے چلیے آٹھ سو پچاس نا آپ کو بات رہی نا میری بات رہی آٹھ سو پچاس روپے میں ڈن کرئیے کر دیجیے فائنل گاڑی کنڈیشن ٹھیک بھی ہے اور ڈرائیور بھی آپ کو صحیح دے دیں گے تین بجے تک کب تک چاہیے آپ کو چھ بجے تک چار بجے تو آپ رائٹ ٹائم سے جو ٹائمنگ آپ نے دیا ہے نا وہ ٹائم پہ وہ وقت پہ پہنچ جائیں گے اور انشاء اللہ وہاں تک آپ کو پہنچا کر کے واپس آئیں گے اور آپ کا جو فکس فرائس ہے جو آٹھ سو پچاس روپے ہے وہ آپ ان کو پے کر دیجیے گا ٹھیک ٹھیک ٹھیک